میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار اپنے دوستوں کے ساتھ ریس لگائی تھی پانچ کلو میٹر کی ریس تھی جس میں میں میرے دوست ریس لگا چکے تھے ریس شروع ہوچکی تھی میں میرے دوست آگے نکل چکے تھے مگر ایک دوست کی بائیک کریش ہوگئی اور اس کا ایکسیڈینٹ ہوگیا ہم لوگ ریس میں مصروف تھے ہمارے دوست کے پیر کے ہڈیاں فریکچر ہوچکے تھے وہ دواخانے کو جا چکا تھا دواخانے میں پورے پریشان تھے ہم لوگ یہاں پر ریس ختم کر چکے تھے پھر ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے دوست کا ایکسیڈینٹ ہوچکا ہے ہم دواخانے گئے تو پتہ چلا کہ ہڈیوں میں فریکچر ہوا ہے ہمیں شرمندہ ہونا پڑا پوروں کے سامنے یہ بہت بڑا حادثہ پیش آیا تھا ہم لوگوں کے ساتھ بہت تکلیف ہوئی تھی بہت پریشانیاں ہوئے تھی بہت طبیعت خراب ہوچکی تھی پھر اس کے بعد وہ میری زندگی کا بہت بڑا حادثہ تھا میں ہمیشہ میرے چھوٹے بھائی اور بہنوں کو کہتا ہوں کہ ریس لگانا اچّھی بات نہیں ہے لوگوں سے حسد جلن مت نہیں رکھنا چاہیے ریس لگانے کی وجہ سے کچھ بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے اس لیے اب خاموش رہنا چاہیے جو اپنا کام ہے وہی کرنا چاہیے ریس اور دیگر مقابلوں میں جانا نہیں چاہیے جس سے ہمیں ہانی پہنچ سکتی ہے ہمارا ایکسیڈینٹ ہوسکتا ہے اس لیے ہمیں اس چیزوں سے دور رہنا چاہیے اور اس ریس سے وہ تجربہ میں نے حاصل کیا تھا